बुजुर्ग सबजे जे छथि से गावँमे अहाँके खेल खलाइ छथि लूडो शतरञ्ज तास आओर चौसर ई सब आहाँके गेम बुजर्ग सब गाँवमे खेलाइ छथि औरो औरो औरो जगह खेलाइ छथि जे लोक सब अहाँके स्वस्थ्य छथि ओ अहाँके वाकिंग करै छथि रनिंग करै छथि आओर व्यायाम करै छथि बाद बाँकि जे अस्वस्थ छथि ओ आहाँके तास लूडो शतरञ्ज आओर कैरम वगैरह इएह सब गेम गावँमे खेलाइ छथि जै मे कि फिजिकली वर्क कम करऽ पड़ै छै आओर मेन्टली बेसी करऽ पड़ै छै जैसँ आदमी स्वस्थ रहल आओर अपन काजमे अनमना मन लागल रहल अइसँ गेम खेलेलासँ ई फायदा जरूर छै जे अप्पन आदमी अपनामे लागल रहल आओर दोसर बात गेम खेलेबाक चहियै आदमीके एक अवस्थाके बाद जैसँ की डिप्रेसन कम भऽ जाइ छै आओर खेलेलासँ फायदा इएह छै जे पाँच आदमी दस आदमी एकसाथ रहल तऽ ओ ओइमे ओकरा अनमनामे लागल रहल आओर गपशप के हालोचाल के बातविचार परिवार सबके पुछि लेलक की कि केना छै खेलाइके तऽ एक बहन्ना छियै आदमी